पय हांव ह्या गांवांत ल्हानाचो व्हडलो जालो म्हगें ग्रेज्यूएशन कंम्पलीट जालां पूण शिकता आसतना शिकता आसतना पर्यावरण किंवां हें अशें खूबश्या पावटी आयलें दोळ्या मुखार किंवां वाचनांत आयलें पूण ताजो केदो अर्थ आसा किंवां कितें हें म्हाका तेन्ना कांय तितलें समजलें ना पूण हालीच आमगे अकस्मामात एक बोवाळ जालो दोन हजार सोळा की हांगा आयआयटी प्रोजेक्ट येता वयर आमगे भगवती पठाराचेर आनी ताजे खातीर थोडे जाण खुबश्या गांवचे लोकां मदी कुजबूज सुरू जाली चर्चा सुरू जाली आनी म्हज्या म्हऱ्यांतय बी एक दोग चार जाण कोण आयले आनी म्हणपा लागले की तुगे हाजेर मत किदें आसा मत किदें आसा म्हणटकीर हांयें म्हळें ह्या विशयाचेर पयलीं म्हाका एक्स्प्लेनेशन जाय की हो विशय कितें कित्या खातीर यें करता म्हणटकच तांणी पयत जाल्यार पर्यावरण हो मुद्दो थंय काडलो आनी हळू हळू मुगेलें लक्ष त्या त्या विशयाक गेलें आनीक तेन्ना सावन आमी ताजेर बारीक बारीक अभ्यास करपाक सुरवात केले खंय तरी पुस्तकां वाचलीं इंटरनेटाचेर चेक केलें आनी बरेच गोश्टी म्हगे दोळ्या मुखार आयल्यो आनी तर आज म्हाका अशें दिसता की बाकिचे लोक कितें करता तें सोडून दी हांव स्वता जें जिवन जगतां त्या जिवना भितर हांव कशी पर्यावरणाची नाशाडी करतां आनी तें पळोवन म्हाका खूब वायट दिसता म्हळ्यार हाजी वेगवेगळी मुद्दे अशें आसात आमी जें अन्न जेवतात अन्न अन्न तयार जाता थंय सुद्दां आमी पर्यावरणाची खुबश्या प्रमाणांत नाशाडी करता कारण पयलीं सदां पयलीं म्हळ्यार जर पृथ्वी जल्मा आयली तेन्ना सुद्दा आज पर्यंत पृथ्वीचे बारा भाग केले म्हळ्यार बारा म्हयने केले तशें जाल्यार अशें हांवें खंयतरी वाचनात पळयलां की डि डिसेंबर हो म्हयन्याच्या लास्ट एकतीस तारखेक दनपरां अकरा वरांचेर मनुश्य जात म्हणटा ती पृथ्वीचेर आयली ताज्या पयलीं खंय अशें आशिल्लें पयली जी पृथ्वी खूब गरम आशिल्ली ती थंड जाता म्हळ्यार साधारण ताका ह्या इतल्याय जो हाजें आयुश्य आसा पृथ्वीचें तातूंतले चार पार्ट चार म्हयने जानेवारी फेब्रुवारी मार्च हे थंड जावपाक गेले ताजे नंतर ताजेर हळू हळूशे किते तरी किटक बिटक तयार जावपाक लागले ताज्या नंतर खंय तरी उदक तयार जालें तातूंक नुस्तें तयार जालें ताज्या नंतर खंयतरी पक्षी बिक्क्षी तयार जाले अशें करून जेन्ना डिसेंबराचे एकतीस तारखेर दनपारचीं साडे धा अकरा जालीं तेन्ना खंयतरी डायनोसोर तयार जालो आनीक डायनोसोर म्हणटा तो एक अवघ्या अर्ध्या तासांत ह्या पृथ्वी वयल्यान सोंपलो आनी ताजे नंतर खंय तरी मनुश्य जात हाजेर सुरू जाली आनीक आज जर यें आमी थोडेशें इतल्याश्या पिरयेडाक मनुश्य जातीन म्हणटा ती ह्या पृथ्वीचेर पर्यावरणीय इतली व्हडली हानी केल्ली आसा की तुमी सपोज ताजेर जर विचार केलो किंवा वाचन केलें तेन्ना तुमकां ही समजता आनी त्या गोश्टी बद्दल म्हाका खूब वायट दिसता की आमी आमगेल्यात पांयार कसो फातर मारून घेता आपल्या आपूण आनी कशें हानी करून घेतात म्हळ्यार खुबश्या कडेन आतां सांगतात कितें काय म्हळ्यार तुमी मार्केटान सामान व्हरपाक तेन्ना एक कपड्याची बेग व्हरतात केदी लागतली त्या प्रमाणे तेतून तुमकां तो प्लास्टिक केरी बेग दिवपाना आनीक ताजे पासून कितें तरी पोल्यूशन जातलें अश्यो ज्यो बारीक बारीक गोश्टी आसा त्यो सुद्दां मनशान इंप्लिमेंट केल्यो तशें जाल्यार मनीस ह्या पृथ्वीचेर आपल्यालें हें ती त्या जनरेशना खातीर खूब कितें बरें दीस हाडपाक शकतलो किंवा तेंका एक बरें आरोग्य बरें आयुश्य भोगपाक मेळटलें आनीक जर आमी ज्या प्रमाणें आतां खुबश्यो वस्तू वापरतात म्हळ्यार हांवे खंय तरी आरटिश्ट पुरो पूण पयली सावन थोडे गोश्टी खातीर म्हाका थर्माकोल वापर वापरून येवन संवय जाल्या आतां तर खुबसो प्रयत्न चालू खुबसो म्हळ्यार खुबसो प्रयत्न तो थर्माकोल खुबशें एवोयड केलां पयलीं हांव अख्खी लग्नाचें डेकोरेशन आसा जाल्यार ताजें व्होडले व्होडले खांबें सगळेंच थरमाकोलाचें तयार करतालो पूण हांवें तें हळू हळू करतकर तें थरमाकोल आमगेल्या हाका पर्यावरणाक कितली वायट हें विचार करपाक खुबशें एवोयड करून त्या पयली यूज करतालो त्या ताजें फक्त टेन पर्सेंट थरमाकोल यूज करतां आतां बरें तें थरमाकोल यूज केलें ताजी अर्दां वयर वेस्टेज उरता ती वेस्टेज आज कोणूच रियूज करपा खातीर ताजो उपयोग करूंक शकना खंय तरी ती उडयली उडयली जाल्यार ती जमनी भितर बेगीन ताजी माती जायना आनीक मातयेची कोलिटी बिगडटा आज तुमी खंयी गेले अख्ख्या जगार गेले तशें जाल्यार रस्त्याचेर सायडीच्यान किंवा एक होळ आसा न्हंय आसा थंय मात्शें बारिकसाणेन पयत जाल्यार तुमकां बारिक बारिक थरमाकोलाचे खूब म्हळ्यार खूब खूब कुडके सापडटले कारण आज जें जें सामान पेकिंग करन येता तातूक तें सामान वेस्ट वयचें न्ही म्हणोन थरमाकोल घालतात मागीर मेन थरमाकोला बद्दलच उलयतले जाल्यार इतली व्होडली यें आसा की आता गोंयाक सद्द्याक तीन ते चार थरमाकोल तयार करपाचे फेक्टरी आसा पूण गव्हरमेंटान सुद्दां यें थरमाकोल पर्यावरणा खातीर हानिकारक आसा म्हण ताजेर खुबशी बेन केल्यात आनीक आतां डेकोरेशना खातीर थरमाकोल बी यूज करपाक मेळपाचें ना म्हळ्यार सर्टन ज्यो खरल्योच सामक्यो गरजो गोश्टी आसात म्हळ्यार एक बोटिंग बोट घेवन दर्यान गेलो आनी ताका नुस्तें धरतकच फ्रिजराची गरज उरता म्हणटकच थंय एक एक पाटी आयस मेल्ट जावपाची न्हू म्हणून थरमकोल जाय अशें थोडे थोड्या इंन्डस्ट्रियल परपज हाजे बद्दल गव्हरमेंटान एलाव केलां आनी बाकिचे कडेन थरमाकोल म्हणटा तें टोटली बेन केलां आनीक बेन करतकच जेन्ना पय हो कायदो पेपरार किंवा खंय तरी डिकलेर जाता किंवा खंय तरी पर्यावरण प्रेमी आसा ते हाजेर अवेरनेस करता लोकां मदी की बाबा तुमी थरमाकोल अशें अशें यूज करपाक शकना तशे जाल्यार लोकांनी तें आयकपाक जाय मनार घेवपाक जाय की ते कोण सांगतात तें तें बाबा आपल्याच बऱ्या खातीर हें सगळें सांगतात आनीक आमगेलीं जी मुखाल्ली जनरेशन आसा तांच्येय बी बरें जावचें म्हण आज सांगतां आनी आमी तें फोलो करपाक जाय अशी जावची ना की शक्य ना गव्हरमेंटाक की प्रत्येका फुडल्यान गेलो कोण थरमाकोल यूज करता फायन मारली किंवा ताका शिक्षा केली आनी कितें केली तें अशें अशें जावचीना आमी लोकांनी जावन समजुपाक जाय की किद्याक बाबा आमी थरमाकोल यूज करप न्ही किंवा ताजे खातीर आमचो जो परिसर आसा जांव स्वताची एक प्रोपर्टी आसता किंवा जें उदक आसा हाजी कशी वाट लागता आनी कांय वाट लागिल्ल्यान आमची स्वताची आरोग्याची ताचो कसो दुश्परिणाम जाता हें सगलें आमी समजोन घेवपाक जाय आनी खरेलें आमच्या अवती भोवतीक कोण तरी अशें थर्माकोलाचो मिसयूज करता तशें जाल्यार ताकाय बी आमी थोडे हाज्या बद्दल म्हायती दिवपाक जाय तातून ताणें पर्यावरणाची आनी तागे हातान जावची न्ही हाजी थोडेशें आमी केर घेतलें जाल्यार आज सगळ्याक ही सुदारणां जावपाक शकता पयलींच्या तेंपार कांय ते खुबश्या कडेन लोक शिकिल्ले शिकपाक शिकिल्ले उरना आशिल्ले तेंगेलें वाचन त्या प्रमाणें उरना आशिल्लें म्हणटकच संबंद नाशिल्लें पूण आतां भोंवतीक सगल्याच्या सगल्याच कडेन शिक्षण पाविल्लें आसा म्हणटकच हाजे संबंदी प्रत्येकान अवेरनेस करपाक जाय आतां थरमाकोल जालें तशेंच थरमाकोला बदलेन हिटलोन म्हण येयला तेंय बी हिटलोन अशी स्थिती आसा की डेकोरेशना खातीर किंवा आमी ज्यो न्हिदपाक गादी करतात कुशन करतात तातूंक किंवा पेकिंग हातून तें खंय येता आनी तेंय बी थरमाकोलाच्या पेक्षा वायट म्हणटा तशें आनीक ताजे पासुनूय बी पर्यावरणाची खूब मोठे प्रमाणांक खूब हानी जाता म्हणटकच अशी ज्यो गोश्टी डेकोरेशना खातीर वा कित्या खातीर आमी यूज करतात इतलोत त्यो आनी जाता तितले एवोयड करपाक जाय इवन ज्यो कंम्पनिज आसा तांणी मिनिमम ताजे खातीर पेकिंगाक ताजो यूज करुनूच प्रोडाक्टाची ते पेक करपाक जाय जातून करन खंय अशे खंय तरी सिस्टम उरपाक जाय किंवा त्या कंपनिन आपल्याले फ्रिज वा कितें आसा ते प्रोडाक्ट मार्केटान जाले तशें जाल्यार तो प्रोडक्ट ताजे घराकडेन पावतकच त्या ताका पय पेकिंग यूज केल्ले थरमाकोल वा जावन आसा त्या कंपनिची रिस्पोन्सिबिलिटी उरपाक जाय की ते रिटर्न हाडप रियूज करप एक तर बेश्ट जाल्यार नाजाल्यार ते कशे करन डिजोल्व करप तांणी खरें म्हणल्यार कित तरी एक अशी सिस्टम दवरपाक जाय जातून पर्यावरणाची हानी जावची न्ही हाजी जबाबदारी तांणीय बी घेवपाक जाय इवन आमी चोकलेट खातात आनीक चोकलेटिचें कागद चोकलेट खालें कागद उडयलें देशी म्हणटात ते आमी पूण तें कागद सुद्दां पर्यावरणाची खूब मोठे प्रमाणांत हानी करता म्हणटकच आमकां ह्या गोश्टीची म्हाका तेन्नासान खूब वायट दिसता की आनी तेंचोना वाटेन सुद्दा कितेंय बोटल मेळली चोकलेटिचें कागद मेळलें किंवा तें मेवळें तें सगळें एकठांय करता आनी खंयतरी डस्टबिनाक व्होरन घालतां हांव एक एक पावटी दोळ्यांनी दिसता म्हाका पूण वाटेर पडिल्लें पूण इतले बिजी सेड्यूल उरता की शक्य जायना आनी मागीर म्हाका जेन्ना त्या गोश्टिची याद जाता तेन्ना म्हाका तें खूब वायट दिसता हांव म्हागे भुरग्यांक सुद्दां हाज्या बाबतींक जाता तितलें भरपूर अवेर करता की बाबा ह्यो ह्यो गोश्टी रोंग तुका मुखार सुखी जिवन जगपाक जाय तशें जाल्यार तुमी ह्या ह्या गोश्टिंची दखल घेवपाक जाय आनी त्या प्रमाणें त्यो रितसर खंयतरी डस्टबिना घाल किंवा खंयतरी रियूज करता त्या फेक्टरींत पावय अश्यो गोश्टी तुमच्या हातांतल्यान घडपाक जाय इवन आतां उदक म्हणटा की मनशाची एक मोठी गरज उदका शिवाय मनीस रावपाक शकना आनीक उदक हें प्यूवर उरप हें सगलेंच इजि इकोसिस्टम आसा ती बरी करपा खातीर उदक निवळ उरप हें खूब मोठें गरजेची गरजेची गजाल पूण आज काल अशी स्थिती जाता की आमी वेगवेगळ्यो लग्जरियस वस्तू वापरतात आनीक खुबश्यो गजाली म्हळ्यार डिजल पेट्रोल त्या गजालीक हाजे खातीर गाडयांक खातीर खूब लागता तें खंय तरी जमनीर पडटा तें व्हावत उदकां वता आनी उदकाचें प्रदूशण जाता आनीक आमच्या पोटाक बरी क्लिन उदक जितली मिनरल्स किंवा हेतें क्लिन करून उरपाक जाय येंतें उदक वचना जर आजूच आमगेली अशी स्थिती आसा तशें जाल्यार नेक्स्ट जनरेशनाची कितें स्थिती जातली आनीक हें एनवारोमेंट बरी उरतलें क्लिन उरतलें तशें जाल्यार अशें जावपाक जाय की पोपुलेशनाचेर बी मोठे प्रमाणांत कंट्रोल उरपाक जाय भारतांत सद्याक एकशे चाळीस कोटीच्या पेक्षा जास्त पोपुलेशन आसा तेजे खातीर अशें जाता की पोपुलेशन वाडटा वाडटा तितली मनशाल्यो गरजी ती वाडटात आनी ज्यो पृथ्वीचेर रिसोर्सीस आसा त्यो मोठे प्रमाणांक मनीस यूज करता रिसोरसीस यूज केल्यो म्हण कांय हरकत ना पूण पर्यावरणाचेर कंट्रोल दवरन ह्यो रिसोर्सिस यूज करप खूब गरजेच्यो आसा म्हळ्यार कशें जाता की एक पन्नास किंवा शंबर वर्सांक फाटीं मनशाली जिवन अशें आशिल्लें की मनीस मेक्जिमम शिकार किंवा शेती हेतुनूत आपलें पोट भरतालो आनी सगले गोश्टी जास्त करून चलत वचप किंवा बैल गाडी वापरप अशी कित तरी आशिल्लें आनीक जेतून कर्न एनवायरोमेंटाक हानी जावपा सारकी गोश्टी जास्त उपयोग जायनाशिल्लो आनी तेन्ना पोप्युलेशनूय बी खूब कमी आशिल्लें आनी मनशाक सादारण एक दिसाक दोन बालद्योच उद उदक लागतालें कारण तेन्ना सगलें शेणाचीं घरां आशिल्ली मनीत चलत वच किंवा बैलगाडयेनूच आपलो जास्त वेव्हार करतालो आताच्या प्रमाणें कित जालें आसा की तेन्ना एक मनशाक एवरेज जर दोन बालद्यो उदक लागतालें तशें जाल्यार आज एक मनशाक शंबर बालदी सुद्दां उदक पावना अशी स्थिती जाल्ली आसा कारण खुबश्या मनशांनी आपल्या घरा कडेन गरज नासतना तीन तीन चार चार गाडी घेतल्या दोन दोन चार चार बंगले बांदून दवरल्यात वेगवेगळ्या शहरांनी वा वेगवेगळ्या जाग्यांनी आनी जातून तेंची मेंटेनन्स किंवा बाकी सगले गोश्टी उदक हिसपा भायर लागता तेन्ना उदक इतली गरजेची वस्तू आसा आनी मनशाक खबर ना की ह्या पृथ्वीचेर उदक म्हणटा तें कितलें आसा एक्चुअल हांगा जरी कोण सत्तर पर्संट उदक आसलें पृथ्वीचेर तरी सुद्दां वर्सान तातुतलें फक्त तीन टक्केच उदक सावी उरता म्हणल्यार खारट नाशिल्लें आनी तें मनीस किंवा हें सगळें जीव जंतू आसात किंवा वनस्पती आसा ते ताजो उपयोग करपाक शकता म्हणटकच तीन पर्सेंट उदक जर मनीस उपयोग करू शकता किंवा हाजे जीव जंतू तशें जाल्यार पर्यावरणाचो समतोल आशिल्लो तो बिगडलो कांय दिसा आनी किद्या खातीर तरी हें सायें उदक आशिल्लें तें कमी जालें तशें जाल्यार कितें आरिश्ट येतलें आमचे इकोसिस्टमीचेर हें आमी सांगपाची गरज ना म्हळ्यार धरा तुमी पोपुलेशन वाडटलें तेन्ना कशी कशी वायट स्थिती बिगडटा ती हांव सांगता जर आतां एक बेंगलोर सिटी आसा जाल्यार त्या बेंगलोर सिटींत एक देडशीं वर्सां पयली धरात की टेंपरेचर एक अठरा वीसाच्या वयर डिग्री वचनाशिल्ले पूण आयची स्थिती अशी आसा की बाकिचीं जे गरम प्रदेश आसात त्या प्रमाणें थंय सुद्दां बेचाळीस डिग्री सुद्दां एक एक पावटी टेंपरेचर जाता कारण म्हळ्यार कशें की ते एक पंचवीस पन्नास वर्सां पयलीं धरा तुमी थंय एक पन्नास लाखूच पोप्यूलेशन आशिल्लें पूण थंयचे जे लोक आसात त्या लोकांक फक्त एक वीस लिटर सुद्दां एक बांय किंवा विहीर खणली जाल्यार उदक मेळटालें आनी आनी बरें प्यूअर उदक मेळटालें मोठे प्रमाणांत मागीर मागीर हळू हळू कशें जालें की पन्नास लाख पोप्यूलेशन आसा तें अकस्मात वाडलें शहरीकरण वाडपाक लागलें तशें दोन कोटी जालें दोन कोटी जातकच थंय जें वीस मिटराचेर उदक मेळटालें एवरेज तें तीस मिटराचेर गेलें म्हळ्यार ग्रावंड लेवल आसा पय न्ही तें उदक उदकाची पातळी सकयल देंवपाक लागली आनी सकयल देंवता त्या प्रमाणें हांगच्यान वर्सान वर्स एवरेज टेंपरेचरय बी वाडपाक लागले अठरा आशिल्ले ते बावीस जावपाक लागले मागीर दोनाची धा कोटी जावपाक लागली धा कोटी जातकच थंय तीस मिटराचेर उदक पावपाक लागलें सगली बांयची जी आसा पय न्ही तें तीस मिटराचेर सकयल खोल उदक मेळपाक लागलें मागीर मागीर आनीक एक दोन चार वर्सांनी हें पोप्यूलेशन आनीक भरमसाट वाडपाक लागलें म्हाणटकच बांयी सगले आसा त्यो सुकल्यो म्हणटकच लोकांनी बोरवेल मारपाक स्टार्ट केली तशें पयलीं सान एक पन्नास मिटर बोरवेल मारली पूण एक तशीं वर्सां गेलीं पांच स वर्सां गेलीं आनी पोप्यूलेशन आनी मोठ्या प्रमाणान वाडलें तेन्ना थंय अशें जालें की त्यो बोर वेली सुद्दां जें उदक आशिल्लें तें ग्रावंड वोटर सकयल गेलें तें सुद्दां लेवल सकयल गेलें आनीक त्या बोरवेली रिकाम्यो जाल्यो म्हणटकच मनीस मनूश्य म्हळ्यार वेगवेगळे जे इंजिन्स आसा पय न्ही तातूकूय बी डेव्हलोपमेंट जाली आनी मनशानी पन्नास मिटरा जाग्यार अंयशी मिटर मारले मागीर आनी थोडे तेंपान तेंय बी एक रावंड ओफ म्हणटकच आज स्थिती कशी आसा बेंगलोर सारक्या सिटींत की थंय दोनशे ते अडेजशी मिटर बोरवेल मारची पडटा म्हळ्यार इतलें ग्रावंड वोटर लेवल आसता तें सकयल गेलां आनी तें ग्रावंड वोटर लेवल सकयल गेल्ल्यानूय बी पृथ्वीची वयली पार्ट आसा तें इतलें वायट परिणाम जाला की थंय आज बेचाळीस पंचेचाळीस सुद्दां क्लायमेट एक तेंपार ती खूब क्लिन सिटी किंवा थंय हवेचें ठिकाण म्हणटा तशी एक तें फेमस स्थिती आशिल्ली पूण आज वेगळी इलेक्ट्रोनिक सिटी इतलीच उरल्या आनी तें पोल्यूशन म्हणटा तें इतकें वाडलां खंय खंय साधारण पयलीं एक बेंगलोर सिटीन भितर हजारो मदीं मदीं तळी आशिल्ल्यो व्होडल्यो व्होडल्यो आनीक त्यो कोंट्रेक्टरानी डेवलोपमेंट जाता तितल्यो किंवा आपल्याली स्वार्था खातीर तेजेर कन्स्ट्रक्शन केली आनीक आज थंय अशी स्थिती आसा थोड्याश्या कडेन तळयो किंवा वोटर बोडी उरल्यात पूण हें सगळें तांगेलें सांड पाणी किंवा थंय जें फेक्ट्रीस किंवा आनीक कितें आसा थंयची एसीडीक एसीड किंवा फ्लूइड वेगवेगळीं नाका आशिल्लीं लिक्वीडां जातून थंयची जी वोटर बोडी आसा ती सगली वाट लागल्या मेन आज पर्यावरणाचो समतोल थंय टोटल बिगडला आनी ताजे खातीर कितें जातलें एखादें आनीक एक वीस वर्सांनी म्हणटा ती बेंगलोर सिटी म्हणटा ती मनशा खातीर टोटल एक विशारी सिटी जातली शहर जातलें आनी तेन्ना तेंचें शहर मनशाक फंड दिवचे पडटले म्हणटकच इतलें पर्यावरणाचो व्होडलो धोको आमी मनशांनीच आपल्याल्या स्वार्था खातीर किंवा एक लक्जरी आयुश्या खातीर आमी वाट लावन घेतली आसा पय हांगा पर्यावरणाची वाट लायिल्ली आसा आनी ताजी नुक्सान आयज आमी भोगतात म्हळ्यार अशें तेंय बी तातून विशय कसो आसा की शेती हो जो त्या लोकालो मुख्य वेवसाय आसा म्हणटकच हांगा जून म्हयन्याक